ہمارے علاقے کی پولیس یہاں پر جرائم کو کنٹرول کرنے میں کافی چکر لگاتی ہے گلیوں کا چوراہوں کا چکر لگاتی ہے اور اسی طرح سے یہاں کے گلیوں اور سڑکوں پر جگہ جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تاکہ ہر ایک شہری کی تحفظ ہو سکے اور کسی بھی شہر شہری کو کسی وجہ سے پریشانی اور دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے